तीन लाख नौ हज़ार तीन लाख नौ हज़ार पाँच हज़ार नौ सौ सात लाख पचास हज़ार उन्निस सौ बहत्तर उन्चास